ہیلو جی النواز ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی بھائی پارٹی کے لیے آڈر دینا تھا جی بریانی کا آڈر ہے جی پانچ پانچ کے جی بریانی قورمہ اور میٹھی روٹی جی جی پارٹی برتھ ڈے پارٹی کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے کتنے کتنے دیر میں ہو جائے گا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے